आबाद मावनायाव जोंनो बुस्थुफोर नांगौआ खदाल खादा ओमफ्राय ओरै हाल एवनो नांगोल ओमफ्राय ओरै आसु बेदा होनोहाय बेदा नांगौ ओरैहाय मै होनो मै नांगौ आसु होखांनायनि उनावहाय बेदा होयो बेदा गांसो गहोनायनि थाखाय बेदा होनाय बेदा नांगौ ओमफ्राय ओरै आबाद मावनो मैगं थायगं गायनायावबो खदाल नांगौ खदालजों खोनांगौ ओरै हाग्रा एवनोबो सिखा नांगौ सिखा नङाब्लानो जाया हाग्रा एवस्रांजोबनो ओमफ्राय गायनांगौ गायनाया थारुन सोरजि गायोब्ला आलि खोनांगौ मोखां गोबां गायब्लाबो आलि खोनांगौ खदाल नांगौ खदाल नङाब्लानो जाया आबाद गायनोहाय सिजोन नङा सिजोन नांगौ आरो बे थारुन गायनाया बैसाग मासफोराव गायनांगौ एप्रिलफोराव ओमफ्राय एप्रिलफोराव गायनांगौ मैगं थायगंआबो एप्रिलफ्रावनो सुरु खालामनांगौ भल गायनांगौ एप्रिलआवनो गायनांगौ जिंखा एप्रिलआवनो गायनांगौ हासिनिजों हाग्राफोरखौ हायस्र' हायस्र' खालामनानै खदालजों जावग्लि जावग्लि खालामनानै गायनांगौ ओमफ्राय ओरैहाय माबा मैगंफोरा मैगंफोरा मोजां जोथोन खालामोब्ला मैगंआ थायो बेफोरजोंनो न'खर फोथांनो हायो मैगं थायगंखौ जोथोन लानांगौ खदालफोरजों फोसाबै फोसाबै हबाय थानांगौ मैगं थायगंनि मैगं थायगंनि गाव मावना जानाया गुबुन रस थायो आरो हाथायनि मैगं बायना जानाया मुलि गोनां गोजा बेनिखायनो गाव गायना जानांगौ हायावहाय बुस्थु मैगंनि बेगर फोब्लानो गावबागाव मोनजायो मैगंआ लावखौबो गायो मा मेफोराव माबाफोरावनो गायो आगस्ट' नङाब्ला जुलाइफ्रावनो लावखौ गायो लावआबो थुना होब्लानो जायो हासार होनांगौ एसे लावआ हाल एवनांलाया लावआलाय न' गुदियावनो न' उसुङावनो गायना होब्लानो गावनो लावलांनानै थायबाय थायो जेबो खस्थ' गैया मैगं थायगंनि गेजेराव बबेया साबसिन होनब्ला जोगोनार जोगोनारआथ' गायब्लानो हासार खदालसे खदालनै होब्लानो बे जोगोनारखौ बिजौ मोनजाबाय थागोन आरो फिथायबो मोनजागोन बिजौबो मोनजागोन बायना जायोब्ला बेसेबां खस्थ' खुम्ब्रा मोसौजों हाल एवनांगौ मैगं थायगं मावनोब्ला लाफा मुला बिदिफोरखौहाय लाय धुनिया बिदिफोरखौ मोसौजों हाले एवाब्ला हासाराबो मिलाया हाथरफ्रा गुब्रुआदा खदालजों जावनाया बेनिखायनो नांगोल नांगौ नांगोलजों हाल एवसे एवनानै आरो मै होबावनांगौ मै होब्लासो बुराव रज'गोन आरो लाफाफोरा लायफोरा धुनियाफोरा धुनियाआलाय सप्तानै नांखागौ रज'नो लाफायालाय साननैल' नांगौ साननै सानथाम लायआबो साननै सानथामल' नांगौ रज'नो बेफोरबायदिखौ मावनानै जानांगौ ओमफ्राय माबा फानथावआलाय गायब्लानो थायखायो